ہیلو آ جی آپ کون جی جی دیکھیے اس کا کوسٹ ہو گیا ہے اب کل ملا کر جیسے آپ نے کپڑا دیا ہے تو سر ہمیں بھی اپنا کچھ ایڈ کرنا پڑے گا اس کے اندر جو استر ہے استر وغیرہ بھی لگانا پڑے گا اور گوٹا بھی آپ نے بولا ہے تو یہ کل ملا کر آپ کو پڑ جائے گا بارہ ہزار

ٹھیک ہے ہم آپ کو جی جی جی ہم سمجھ سکتے ہیں تو دیکھیے ہم آپ کو دس ہزار تک کا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے دس ہزار آپ کی ساڑی کا کر دیں گے کیونکہ ہمیں اسے سلنے میں بھی تھوڑا سا سمئے لگے گا ڈیزائن دینا ہے اور آپ نے بھی ماشاء اللہ جو آپ کے بلاؤز کا جو ڈیزائن بتایا ہے وہ بہت ہی وہ مطلب عمدہ ڈیزائن ہے اس کا تو اس کو بنانے میں بھی تھوڑا سمئے لگے گا ایک ہفتے تک کا ہم سمئے لیں گے آپ کی ساڑی بنانے میں اور انشاء اللہ آپ کی ساڑی بہت اچھی بنے گی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اسے شدت سے بالکل سلیں تاکہ آپ جب انہیں اسے پہنیں تو آپ کا جو شادی والا دن ہے وہ بہت ہی آپ کا اچھا جائے ہوں جی جی جی جی جی جی جی

جی بالکل بالکل ہوں ہوں جی بالکل

ٹھیک ہے جی

ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہم اس سب چیزوں کا دھیان رکھیں گے اور باقی معافی چاہتے ہیں سمئے ہمارے پاس تھوڑا ہے ہمیں ساڑی بھی سلنی ہے تو ہم آپ کو تھوڑی دیر میں کال کرتے ہیں بلک اوکے